दिनै आङो जा थासारियाव आवगायबोनो हादों बेखौ लानानै आङो जोबोद गावनि फारसे गोग्गानाय मोनो आरो इयुनावबो आङो आवगायलांनो हाबावगोन सानो माखासे आंनि रोंगौथिफोरखौ आरो आंनि रोंनायनि गेजेरजों आं जा सोलोंबोदों बेखौ लानानै आङो सानसे बे सानसे बेलासे मोनसे मोनसे मावख' एबा आं सरखारि सरखारि नङाब्लाबो आङो माबा मोनसे फसंथान खालामलांनो हायो आं बेखौ सानो आरो बेखौ लानानै आङो गावनि फारसे गोग्गानाय मोनो गावखौनो माने समाज सिबिनायनि बिथिङाव आङो दिनैहाय गोबां खामानिफोरखौ सोलोंना लानो मोनबाय जाय जाय खामानिखौ आङो मिथिफेरामोन एबा सोलोङाखैमोन फरायनायनि गेजेरजों आं रोङाखैमोन बेखौहाय दिनै आङो माखासे समाज सिबिनाय जों लोब्बा लाखिनाय खामानि मावनानै आं दिनैहाय गोबां आवगायबोबाय जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला गोबां फरायनानै नागारना थानाय फरायसाफोर आरो सुबिदा मोनै आइजोफोर बिसोरो बिसोरखौ लानानै जोंनि मावखुलियावहाय ट्रेनिं ट्रेनिंनि सुबिदा होनाय जायो जेरावहाय बिसोरो गोबां गोबां आयदानि सायाव सोलोंनो हायो जेरैहाय बर'फ्रा जि दानाय लुनाय दानाय लुनायाव आखा फाखा आरो जि दानाय लुनायाव आखा फाखा बेनिफ्राय एम्फौ फिनाय ओमफ्राय इन्दि इन्दि लुनाय बेवहाय बर' जोंनि बर' आइजोफोरा बिराद आखा फाखा नालाय दा बिनि सायावहाय जोङो माखासे ट्रेनिं ट्रेनिं हो होनाय जायो जेरै जोंनि आबहावा एबा मिथिंगा मिथिंगायावनो जोंना गुबुन गुबुन रोखोमनि रं बिरंनि बिबार गाब दंफां लाइफां जों मोनखायो दा बेफोरखौ लानानै जोङो जे मिथिंगानिफ्रायनो जे जोङो माखासे रं जियाव जों रं होनो हायो दा बेफोरनि सुबिदाखौ जोंनि समाज समाज सिबिनाय जोंनि मावखुलिनिफ्राय ट्रेनिंनि सुबिदा होनाय जायो आरो बिनि गेजेरजोंनो जों नुनो मोनबाय दि माखासे जोंनि बर' समाजनि आइजोफ्रा जोबोद जौगाखांबाय आरो दानाय लुनाय खामानियाव ओरै बिराद आखा फाखा जाबाय जायनि थाखाय बिथांमोननि मावनाय जि जोम गासैबो गासैबो बिथिंनि गलायावनो जों नुनो मोनो आरो जोंनि आसामनि बारनानैबो गुबुन गुबुन हादराव एबा जिल्लायाव बिखौहाय जोङो हरनो हायो बा जों बाहेरानिफ्राय जों अर्डार मोनो मानोना जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि दानाय लुनाय बेफोर बिराद एट्रेक्टिभ लाबोयो गुबुन हारिया जोंनि मावनाय दांनाय दानाय लुनाय गासैखौबो नुनानै बिराद मोजां मोनो जायनि थाखाय जाय खामानिखौ सोलोंनानै आं दिनै गावखौनो बिराद गोग्गानाय मोनो आरो इयुनावबो आङो गुबुन गुबुन आयदानि सायाव आं सोलोंनानै जाय थाखोनि मानसिफोरा सुबिदा मोनाखै समाजावहाय एबा मावनो मोनाखै बिसोरखौ लानानै आङो उनावहाय इयुनावहाय आङो माबा मोनसे मावखुलि एबा एन्ट्राप्रनिउर जानो सानदों